आङो एल पि सकुलखौ सिगां सिमबोरगाव स्कुलाव इसे हाबफ्रामनानै बिनि उनाव गौरां स्कुलाव हाबफैदोंमोन गौरां स्कुलनिफ्राय बासुगावाव हाबैफिनबावदों एल पि स्कुलाव ओमफ्राय बेनि उनाव बासुगावनिफ्राय आरो ओरै गौरांआव हाबफैफिनदोंमोन गौरांनिफ्राय उनाव बडफायाव हाबदों बडफायाव हाबनायनि उनाव आङो देबोरगावाव मेट्रिकखौ उथ्रिसारनो हादोंमोन बेनि उनाव आङो कलेजखौ पि इउ होजासिम सेन आनसाव फरायदोंमोन ओमफ्राय बेनि उनाव आङो दायो फाइन आर्थस कलेजाव फरायगासिनो दङ